लांदां दैयाव सानस्रिनायखौथ' जोङो गोरलै गोरलै समावहायनो बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन ओरैबायदि जों गामियाव मोनसे गिदिर दै गाथोन दङ बे दै गाथोना जेब्ला दैबाना जायो लोमसावो बे समाव जोङो दै सानस्रिनायनि थाखाय जोङो सोलोङोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला देरसिनबाय अब्ला बिमा दैयावहायबो जों थांनानैहाय जोङो सानस्रिनायखौहाय सोलोंदों बेनिफ्राय दै दाहाराव जेब्ला जोङो सानस्रिनोसै अब्ला जोङो मा खालामो दंफां गोरान थसे गोबानानै जोङो दैखौ सानस्रियोमोन जाहाथे जोङो गोजावलांलावा बे दंफां गोरानावहायनो बाग्थाबनानै जोङो थांनो हायो दा बेबायदिनो जोङो गेलेबाय थायोमोन बिमा दैयावहायबो दा बेनिखायनो सानस्रिनोबो एसे गोरोङानो जादों बेनिफ्राय जेब्लानोखि जोङो दैखौ बारो अबयस्से बिमा दैखौ बारनांगौ जायोबा गोख्रै दैखौ जोङो गियोमोन दा गियोब्ला जोङो साबदानैहाय आथिंखौहाय दै सिङाव गाजोर गाजोरैहाय जोङो बारलाङो आरो सानस्रिलाङोबो ओमफ्राय बबेबा समावहाय अन्थाइ गिदिर गिदिरफ्राव लोगो मोनो दै सिङावहाय आथिङाव गाग्लिनानै गोजावनो नागिरो दा बेवहाय जोङो आथिंफारसे गाग्लिनदोंबा आथिंफारसेजोंहाय जोङो गोब्राबैनो गोख्रोङैनो जोङो गाग्थाबनानैहाय जोङो सानस्रियोमोन दा बेबायदिनो जोङो खालामै खालामैहाय बिमा दै दैयावहाय लांदां दैयाव सानस्रिनायाव जोङो इसे गोरों जाबोदों दा बेबायदिनो दाबो दासिमबो जोङो आङो सानस्रिनायखौ गोरों मानोना जों गोरलैनिफ्रायनो दै सानस्रिनायखौहाय जोङो सोलोंखादों बर'नि माबा दंमोन मोनसे खेला बा दुबा गेलेलायनाय बे दैयावहायनो जोङो सानस्रिनानैहाय गेलेलायोमोन बेनिफ्राय होसोलायोमोन गावजों गाव बिनिफ्राय दै सिङाव लोहाबनानै जोङो खारखुमालायोमोन बिनिफ्राय जोङो गावजों गाव मिनिलायोमोन रंजायोमोन दा बेबायदिनो जोङो दैयाव लांदां दैयावहाय सानस्रिनाया जोंना नै बेबायदिनो एसेनोसै